आमचें कुटुंब केपेंचें पूण अशें मानतात की साडे चारशे वर्सां आदी आमी पोन्न्या गोंयाच्या लागीं एक करमळी म्हूण गांव आसा थंय रावताले पोर्तुगेजाच्या तेंपार जेन्ना तांणी अत्याचार सुरू केले तेन्ना आमचे लोक त्या गांवांतल्यान भायर सरले आनी केप्यां वचून रावले म्हजें धाकटेशें कुटुंब आसा तातूंत म्हजो बापूय म्हजी आवय आनी म्हज्या शिवाय म्हगेली एक भयण म्हजो बापूय नागेश करमली गोंयच्या स्वातंत्र्यलड्यांत वांटेकार आशिल्लो खूब वर्सां ताणें मागीर रेडिओ स्टेशनाचेर स्टाफ आर्टिस्ट म्हणुनूय काम केलें आनी कोंकणी भाशेन खूब लेखनय केलां म्हजी आवय प्रार्थमीक शिक्षिका आशिल्ली जवळ जवळ तीस वर्सां तिणें सरकारी प्रार्थमीक शाळेन शिक्षिका म्हणून नोकरी केली हांव आनी म्हगेली भयण आमच्या फॅमिलींतले पयले पोस्ट ग्रॅज्युएट हांव विश्वविद्यालयांत काम करतां म्हजी भयण एल आय सींत ऑफिसर म्हणून आसा म्हजें लग्न जालां आतां आनी म्हाका एक चलीय आसा म्हगेली बायलय बीन म्हज्या बरोबर शिकयता आनी म्हगेली चली सद्द्या एम एस सी करता पोस ग्रॅज्युएशन ओके म्हज्या धाकट्याश्या कुटुंबा बद्दल हांव इतलेंच सांगपाक शकता